चौधरी रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं मैं ग्रन्थ कुलश्रेस्ठ बोल रहा हूँ मैं आपसे रोज खाना मंगाता हूँ तो मैं पहले जो मामा की होटल पर रहता था वहाँ आप खाना नहीं भेजेंगे आप अब मैं सेक्टर दो जवाहर नगर में आ गया हूँ बैंक ऑफ़ इंडिया के पास तो आप आगे से खाना मेरा वहीं भेजा करियेगा हाँ एक बार आप है ना मेरा पता नोट कर लीजिये सेक्टर दो फ्लैट नंबर पचास जवाहर नगर अपोजिट बैंक ऑफ़ इंडिया जयपुर

आप मुझे कोल भी कर सकते हैं तो मैं आपको पता बता दूंगा और अभी आपने नोट कर लिए